हाँ हमारे क्षेत्र और शहरी कस्बों के शहरों में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के बीच तुलना कर सकते हैं हमारे ग्राम में अस्पताल नहीं हैं और शहरी क्षेत्रो में अस्पताल हैं ग्राम से जब कोई लोग बीमार हो जाता है तो उसका इलाज़ कराने के लिए हम उसे शहर में ले जाते हैं